हाँ मैंने कई बार ऐसा कुछ ड्रॉ ज़रूर किया है जिसका महत्वपूर्ण अर्थ मुझे बाद में मतलब महसूस हुआ मतलब बाद में मुझे पता लगा मैं इतनी अच्छी ड्रॉइंग भी करता था जब मैं अपने चित्रों को देखता हूँ तो कभी कभी इन में छिपी कहानियों और भावना याद आती हैं जैसे कि होता है ना किसी के साथ कुछ चीज़ जुड़ जाती है तो अपन जब चित्र बनाते हैं तो वो भी एक वो बन जाती है अपने लिए लाइफ़ स्टोरी टाइप की उसके अंदर छिपी कहानियाँ भी रहती हैं भावना भी भरी रहती है कभी खुद कर के देखना पता लगेगा और एक वास्तुकला में मेरा हाथ उससे जब पेंटिंग बनाते हैं वो एक बहुत अच्छी माध्यम है जिससे हम अपने भावों को और विचारों को व्यक्त कर सकते हैं जैसे चित्र अपन जब बनाते हैं तो उसके अंदर अपन अपनी वास्तुकलाओं से भावों को और अपनी भावनाओं को प्रस्तुत करते हैं बस इतना ही कहना चाहूँगा